ہمارے گاؤں اور ہمارے گھروں میں اگر کسی دو خاندانوں کے بیچ کسی بات کا مت بھیڈ ہو تو اسے پہلے بڑے اسبادوں کو دیا جاتا ہے وہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ لیتے ہیں جو ہم لوگ کو ماننا پڑتا ہے اگر ہمارے گاؤں میں چھوٹی موٹی باتوں کے لیے لڑائی جھگڑا ہوتے رہتے ہیں لیک جیسے کہ کسی سڑک کے لیے کوئی زمین دینے ہو یا کسی زمین پر کوئی دوسرا آدمی قبصہ کر لیا ہو یہ ایسے ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ہمارے گاؤں کے لیے اچھا نہیں ہے یہ ہمارے مذہب میں بھی غلط فرمایا گیا اگر ہم کسی کا ایک انچ بھی لیتے ہیں تو اوپر ہمارے جواب دینا پڑتا ہے جیسے نل جل یوجنا ہے جو کہ کسی لوگوں کے زمین پر ہی بنایا جاتا ہے لیکن ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیسوں کے لالچ میں زمین ہڑپ لیا کرتے ہیں اور یہ تو غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے رائے مشورہ کر لینا چاہیے اس کے بعد جو نتیجہ آتا ہے اسے حد